नम नमस्ते नमस्ते बोलिए हँ हँ हँ बोलिए हँ हँ हँ सा यहाँ पे अच्छे किस्म के सोना दिया जाता है जैसे आप सिकड़ी लेंगे अंग अंगूठी लेंगे जैसे भी आपका ज जो मन करे बताइए क्या आपका बोलिए क्या आपको चाहिए अच्छ अच्छा अच हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं आपका जो भी आपकी बातें हैं वो अच्छी है आपको निराश नहीं किया जाएगा कहीं भी आप पूछ लीजिएगा हमारे दुकान का नाम पश्चिमी इंटरप्राइजेस का तो आपको बता दिया जाएगा नहीं वहाँ पर कोई समझौता नहीं हो जाता है क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता है तो आपको अच्छा दिया जाएगा हाँ हाँ नन हाँ नंदगंज में ही है हाँ तो अ कब आप आ रहें हैं और कितना क्या चाहिए सु सिकड़ी चाहिए कि अंगूठी चाहिए कि बताइएगा तभी न इसके बाद कैसे पता चलेगा हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं किसी दिन बंद रहती है जैसे इतवार को हुआ उसी दिन बंद रहती है और कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है आप आएँगे तो पूछिएगा कि दस मिनट बीस मिनट के लिए खोल भी सकते हैं उस उस दिन आपके विशेष आप आपके लिए कर दिया जाएगा भाई बोलिए बोलिए अच्छा अच्छा हाँ बोलिए तो कितना कैरेट के जैसे ए कितना अब चाहिए आपको बताइएगा तब न छो एक छो जैसे एक चाहिए जो एक चाहिए जो अच्छा अच्छा हाँ रेट तो वही तीस पैंतीस चालीस हजार के करीब चल रहा है और वो शुद्ध वाला रहेगा तो थोड़ थोड़ा सा मतलब चौबीस का पूरा रहेगा तो हाँ हाँ उससे उ उस ना ना ग्राम तो चल रहा है सत्तर के करीब में जैसे जैसी आपको जैसा आप क्वालिटी चाहिए जितना ग्राम में जितना आप लेंगे तो उसके हिसाब से पैसा बनेगा न हाँ हाँ अरे वही आपको तीस पैंतीस हजार के करीब पड़ेगा पैतीस चालीस हजार के

अभी तो ठीक है तो उसके लिए आप दो चार दिन दस दिन पहले बोलेंगे तो बात होगी फिर अब दो चार लाख की बात है न वो तो आप थोड़ा सा पहले बोलेंगे तो हम भी अपना व्यवस्था करके बजट बना लेंगे तो आपको बताया जाएगा बात देंगे आप भी पहले बता देंगे तो ठीक रहेगा न हाँ हाँ जैसा आप बोलिएगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं आपको आपको भी आपको भी रखा जाएगा आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसा पूरा ही देंगे आपको छूट भी दिया जाएगा ऐसा नहीं है मतलब पूरा आपको निराश कर दें निराश वाली बता नहीं आप आएँगे एक बार आप एक बार आ कर तो देखिए ऐसी बात नहीं है निराश होंगे आप हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक कुछ पैसा नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं कुछ पैसा बाद में देंगे तो कोई बात नहीं है हाँ हाँ ठीक ठीक ठी